हैलो हाँ बोलिए ना भैया हाँ भैया हो जाएगा आइए ना अरे उसमें भोटर आईडी लगेगा और आधार कार्ड लगेगा वह तो जाइएगा वहाँ पर रहेगा आदमी जब उसको दीजिएगा जमा होगा बस मिल जाएगा वह तो आधार से निकल ही जाएगा ठीक है ना उसी से तो बैठा ही दीजिएगा बाइक पर बाइक वहाँ पर लगा दीजिएगा आप जाइएगा अंदर में ठीक है ना वहाँ भोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड दीजिएगा और यह वह भोट गिराने देगा क्या बोले भैया नहीं अभी तो फ्री हैं नहीं बोलिए ना ठीक है तो यह तो बता दीजिए हाँ बोलिए ना भैया बोल रहे हैं सुने ना हम रिसीव कर लेंगे ईवीएम मसीन से भोट गिरेगा ठीक है ना आप जैसे मैं एक दो तीन चार पाँच मतलब जो खड़ा रहेगा ना बटन बटन रहता है उसमें तो बटन को मतलब क्या है ना बोलते आपको भोट गिराना है किसको भोट देना है आपका मर्ज़ी है तो इसको चुनिएगा आप किसको देना किसको नहीं देना है हाँ वही बोल रहे हैं तो आपको रिसीव कर लें लेंगे बोलिए कहाँ पर आना है ठीक है तो आवेंगे और समझावेंगे भोट के लाएँगे वहाँ पर को पूरा दिवा देंगे हाँ एवीएम में पीछे हाँ एवीएम एवीएम मसीन से भोटिंग होता है भैया समझे हाँ तो वही आईएगा रिसीव कर लेंगे आपको बोट ओट गिरवा देंगे आराम से नाश्ता उस्ता करवा देंगे आपको फिर से घर भिजवा देंगे हाँ ठीक कब आ रहे हैं यहाँ कल कल आएंगे वोट गिरवाना है हाँ ठीक है तो कल ही आइए हम रिसीव कर लेते हैं आपको ठीक है भैया